सभिनीनि खां वॾी टैक्नोलॉजी चेंज जेका मां ॾिठी आहे उहा इंटरनेट ई आहे अॻिए हीअ हूंदो हुयो की असांखे अॻरि काइ बि के बि शइ लाइ इनफोर्मेशन खपे या कुझु बि हैल्प खपे के बि शइ रिलेटिड ऐं उन्हनि लाइ असांखे अगरि इंटरनेट खपे त असांखे उहो रैडिली अवैलेबल न हूंदो पंहिंजे हथनि में असांखे वञिणो पवंदो हुयो कैफ़े या इंटरनेट सर्फिंग कैफे में किथे वञी करे हुते स्लोट बुक करे पोइ असाखे हूअ इनफोर्मेशन मिलंदी हुई हुते त जाम ॾुखियो हूंदो हो पर अॼुकल्ह जे ज़माने में असां चोवीह कलाकु कॾहिं महिल बि असांखे काई बि इनफोर्मेशन खपे असां वेठे वेठे पेंहिंजे मोबाइल ते जस्ट हिकु बटन ए टैब सा असांखे उह इनफोर्मेशन मिली वेंदी आहे असांखे अगरि असांजा कोई माईट था रहनि विदेश में अॻिए उन्हनि जा गाल्हाइण डिफीकल्ट थींदो हुयो भई ॿाहिरि वञी करे काफी महांगो बि पवंदो हुयो उहो पर अॾुकल्ह फ्री ऑफ कोस्ट असां जेको सिर्फ इंटरनैट में असां जेको पे कंदा आहियूं सभु हुनमें इन्क्लुडिड असां हिकु टैप ए बटन में उन्हनि सां ॻाल्हाए सघंदा आहियूं वीडियो कॉल करे सघंदा आहियूं ऐं हुन खां पोइ असांखे इहेई लगंदो आहे कि उहे असांखां परे आहिनि इ न त इहे जेका हिकु टैक्नोलॉजी चेंज आहे इंटरनेट जी अॼु ज़माने में उहा असां लाइ जाम किफायती ऐं जाम हेल्पफुल आहे